छह हज़ार चालीह सतरहां हज़ार अठ सौ वीह टेटीह हज़ार अठ सौ सठि ॿाहठि हज़ार पंज सौ वीह छाहतरि हज़ार अठ सौ